मेरा नांऽ शुभलता ऐ मेरी उमर पंजा साल ऐ में थालोड़ मेरा जनम थलोड़ी ग्रांऽ बिच्च होए दा ऐ मेरे पिता दा नांऽ श्री प्रभ दयाल शर्मा मेरी मम्मी हुं'दा नांऽ श्रीमती कलाशो दोवी मेरे दादा जी दा नांऽ श्री पून्नु राम शर्मा मेरे अस दो भैन भ्राऽ ऐं मेरे भ्राऽ दा नांऽ नरेश कुमार शर्मा मेरा नाम शुभलता में पैह्ले थलोड़ी स्कूल बिच्च पंजमी तक्कर उत्थें पढ़े दे आं ओह्दे बाद अस विजयपुर हाई सकैंडरी स्कूल पढ़े दे मैं उत्थें पढ़ी दी आं ओह्दे बाद मैं दस दसमीं पास करियैं उत्थें ओह्दे बाद में हाई सकैंडरी कीती दो कल बाह्रमी तक्कर ओह्दे बाद में गो स्कूल नरवा स्कूल रामगढ़ बिच्च टीचर दी नौकरी कीती कन्नै में पढ़दी रेही कन्नै में नौरकी कीती ओह्दे कन्नै मैं अपने दा घरा खर्चा बी चलांदी ही और मैं अपने पढ़ाई दा खर्चा वी कड्ढदी ही ओह्दे बाद नौ साल नौकरी कीती मैं ओह्दे बाद मेरा ब्याह् होई गेआ में संगोआल ग्रांऽ बिच्च मेरे जेह्ड़े पति नै उं'दा नांऽ श्री रविन्द्र शर्मा तिन्न भ्रा हे बड्डें हा नांऽ रविन रविन द्रविन्दर शर्मा छोटे दे नांऽ मिथुन शर्मा जेह्ड़े मेरे सौह्रा जी उं'दा नांऽ गोविंद राम शर्मा बड़ी ति तिन्न दो मेरियां ननानां बड्डी दा नांऽ सुम्मन शर्मा छोटी दा नांऽ सरोज जेह्ड़ी मेरी माता जी सस्स ही उं'दा नांऽ रतनो देवी ही बड़ा अच्छा परिवार ही मेरा इध्दर ब्याह् होया ओह्दे बाद में दो तिन्न साल घर रेही फिर में इध्दर अपनै ग्रांऽ स्कूल ऐ उत्थें लग्गी गेई कोई दो तिन्न म्हीने में उत्थें नौकरी कीती फिर में विजयपुर गांधी मैमोरियल स्कूल लग्गी गेई ओह्दे बाद में कोई अट्ठ नौ साल उत्थे नौकरी कीती फिर मैं घर आं इस टाइम में थोह्ड़ी बमार रौह्नी आं मेरे कोला कम्म घट्ट होंदे ऐ ते जादै इ'यां शरीर गी थोह्ड़ी मुशकल होई जंदी ऐ में दो बच्चे न मेरे इक इक बाह्रमीं पास करी बैठा कम्पयूटर करा दा जोह्ड़ा निक्का मुड़ा ऐ ओह् दसमीं पढ़ा दा ऐ ते ओह्दे बाद पढ़ा दे ठीक ठाक पढ़ा दे नै ते बाकि में बिमार गै रौह्नी ऐ मेरे कोला कम्म थोह्ड़ा घरा दा घट्ट होंदा ऐ बड्डा बड्डे दा नांऽ शुक्शम शर्मा ऐ छोटे दे नांऽ शीवांश शर्मा ऐ साढ़े जोह्ड़ी साढ़ा घरा घरा दे पंज सदस्य नै जेह्ड़े छोटा मेरा जो जेह्ड़ा देर ऐ ओह् अलग रौंह्दे नै अस बाह्रै मकान बनाए दा ऐ जेह्ड़ा मेरा जेठ ऐ ओह् जम्मू रौंह्दे नै पर ओह् उं'दी डैथ होई गेई ऐ ओह् अमर नाथ जात्तरा गे हे उं'दी उत्थें डैथ होई गेई ही ते अस ओह् उत्थें रौंह्दे नै ग्रेटर कैलाश उनैं अपना मकान बनाए दा अस दो इत्थे ग्रांऽ च रौह्नें आं बाकि ठीक ठाक असें घर गौ रक्खी दी ऐ दुध्द शुद्द साह्नू घरा दा होई जंदा ऐ अस घर मेरे कोला इन्ना कम्म निं होंदा मेरे बच्चे पूरा साथ दिंदे नै मेरे कन्नै कम्म करांदे पढ़दे वी अच्छे नै स्कूल टाइम दा जंदे स्कूल टाइम दा आंदे में उं'दे आस्तै आंदे गी पूरा सवेरै नाश्ता त्यार करनी में ओह्दे ओह्दे बाद नाश्ता बनानी आं ओह्दे बाद ओह् स्कूल जंदे आंदे गी उं'दे आंदे फिर में लंच त्यार कीते दा होंदा फिर ओह् घर आइयै फिर थोह्ड़ा बच्चे पढ़दे वी हैन नै गवा दा कम्म बी करदे नै फिर मैं शाम्मी उं'दे आस्तै फिर रुट्टी बनाई दी होंदी ऐ बाकि जो बी बच्चे फिर टयूशन बगैरा जंदे नै फिर थोह्ड़ा कम्म करी जंदे नै फिर जो में जिन्ना हारा कम्म मेरे कोला होंदे में करनी होन्नी सवेरै मैं पंज बजे उट्ठनी आं सवेरै उट्ठियै पंज बजे उट्ठियै पैह्ले फ्रैश होना ब्रश बगैरा करना फिर असें घर माता रानी दी पूजा करने आं उंदियां अन्दर जेईयै जोतां बगैरा साफ करनियां फिर अस पूजा करनी फिर ओह्दे बाद च चाह् बनानी सारें गी भोग लोआईयै चाह् सारे गी देनी चाह् देईयै फिर सारें गी ठोआलना बच्चें ब्रश करने फिर इनें न्हाना फिर सारैं न्हाईयै पूजा करनी ते ओह्दे बाद में किचन च लग्गी जन्नी आं सब्जी बगैरा रुट्टी बनानी फिर अस भोग लोआन्ने आं भोग लोआईयै फिर बच्चें दे टिफ्फन पैक होंदे नै फिर बच्चे रुट्टी खंदे नै फिर बच्चे स्कूल जंदे नै ओह्दे बाद जो जेह्ड़े मेरे पति नै ओह्बी न्हांदे धोंदे न पूजा करदे घैंटा इक लांदे पूजा करने गी साढ़े घरा दा बड़ा अच्छा बने दा स्हेई महौल बने दा ऐ अस पूजा पाठी आं साढ़ै घर कोई लह्स्सन प्याज निं खंदा अस बाह्र बी नेईं कोई उऐ जेही चीज खन्ने ऐं अस पूजा पाठ मतलव साढ़े परिवार च अस अच्छा चण्डी माता दी पूजा करने आं अस ते ठीक ठाक आं माता रानी वी साह्नू गी बड़ा कुश दिंदी ऐ एह् मेरा परिचे हा ते में शुभलता जै हिन्द जै भारत राम